यस वेलकम हेलो कौन किस बैंक से लेना है आईफोन एक एक लाख बीस हज़ार का पड़ेगा आप को कितना अच्छा कैमरा है और आप को किस लिए चाहिए हाँ इस में सब सुविधा है ये अच्छा फोन है आईफोन ये वाटरप्रूफ है और अगर आप इसको किस्तों में लेना चाहोगे तो भी इसकी किस्त हो जाएगी आप कितनी किस्तों में देना चाहोगे क्या मैम चार हाँ तो आप को मंथली बीस हज़ार की किस्त पड़ेगी आप को आप हमारे शॉप से ले सकते हो वाटरप्रूफ फोन है फोन है अच्छा फोन है हाँ इसकी किस्त की आईफोन तो नाम से बिकता है आप आराम से ले सकते हो हमारे शॉप से आप किस्त करना चाहोगे या फिर कैश दोगे आप किस्त कराओगे अच्छा तो आप का हो जाएगा आप के मंथली में एक में एक लाख का आप को डिस्काउंट कर के एक लाख एक लाख बीस का हो गया तो आप को थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा तो आप को बीस हज़ार रुपये आप की मंथली किस्त हो जाएगी नहीं जैसे उसको आप को डिस्काउंट मिल रहा है ना वैसे ऑलरेडी कम हो चुके हैं ये फोन अच्छा है गारंटी है इस में कोई दिक्कत है नहीं कोई दिक्कत होगी नहीं जैसा आप जैसा चाहो वैसे यूज़ करोगे इसकी कोई शिकायत नहीं होगी फोन की और अगर एक बार लोगे तो और अपना और जैसे आप की और देखो इसकी बहुत अच्छी आता है और ग्राहक देख के चीज़ आप के पास देखेंगे तो आएंगे तो हाँ तो और कस्टमर और आएंगे और इसकी रेट यही है इस से ज़्यादा काम नहीं हो सकता है बहुत अच्छा कैमरा है क्लीन कैमरा एक दम हाँ इसका बॉडी अच्छी मिलेगी आप को हाँ एक दम कीलयर आएगी जहाँ आप घूमने जाओगे जहाँ भी अच्छा एक दम आप देख फोन आईफोन बहुत अच्छा है हमारा हाँ बहुत चलेगी अब दो तीन दिनों तक चलेगी बैटरी पाँच हज़ार एम की होगी एम ए की होगी इसकी रेंज आपको डिस्काउंट देंगे ना मैम आप को एक लाख बीस हज़ार का था तो आप को कर के डिस्काउंट हो गया तब आप की किस्त हो गई तो अच्छा होगा प्रॉफिट होगा आप को तो नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा इस पर हाँ इस में सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं आप इसका अब आप का आईफोन की ये सुविधा अपना एप्प बना सकते हो आप सब कुछ हाँ एकदम नेचुरली आएगा आप जैसे चाहोगे वैसा बना सकते है आपकी रील वगैरा सब कुछ अच्छा होगा एक बार लोगे नहीं नहीं ये ये नहीं जाएगा आईफोन पर वाटरप्रूफ है ऊपर से नीचे करो कुछ भी होगा नहीं टूटेगा नहीं आप फेंक के देखो ये ये आईफोन बहुत अच्छा फोन है आप ज़रूर ज़रूर लेना आप थैंक यू मैम